नमस्ते नमस्ते हमारे दुकान पर बहुत महंगी साड़ी है बीस हज़ार पच्चीस हज़ार तक का बढ़िया अच्छी साड़ी है कितने तक इतने में नहीं हो पाएगा बीस इक्कीस हज़ार का माल आठ हज़ार में लोगी अच्छी बेरा बेराई है रेट करने के भी चाहिए और कम दाम में और क्या नहीं नहीं इससे भी ऊँचा ऊँचा दाम का है हम तो सस्ता ही बताए हैं लाख पचास हज़ार तक का इसे महंगा जो है अच्छी क्वालिटी कम्पनी का लेगी तो मतलब फ़िर महंगा भी चाहिए सस्ता भी चाहिए आपको साड़ी इससे महंगा भी है इससे सस्ता नहीं है ले लीजिए अच्छा क्वालिटी का है अच्छा अच्छा मैडम रेंज कितना कम करे बताएँगी तभी तो तो ले लीजिए हम कहाँ हाई फाई बोल रहे हैं हम तो बोल रहे है ना बीस पच्चीस हज़ार का बहुत कम में दे रहे हैं आठ हज़ार में कौन देगा आपको साड़ी पूनम कम्पनी का कितना कम करें बताएँगी कुछ अच्छा क्वालिटी का साड़ी है ना नहीं हो पाएगा इससे महंगा फ़िर भी बोलिए आप ले लीजिए ना आप यह ना सूट भी ले लीजिए आठ सौ नौ सौ हज़ार पंद्रह सौ का है

आप देखिए पसंद है अच्छा कलर है अच्छा डिजाइन है अच्छा कलर अच्छा डिजाइन आप लेना चाहेंगी तभी ना अरे हज़ार पंद्रह सौ दो हज़ार पच्चीस सौ तक का है

नमस्ते नमस्ते